हमने धार्मिक द्वार पर भगवान श्री राम की मूर्ति बनवाई और हमने सर्वप्रथम मूर्ति बनाने के लिए पहले मिट्टी की मूर्ति बनाई हूबहू रब भगवान राम जैसी फिर उसके बाद हमने संगमरमर का पत्थर मँगवाया और उस मिट्टी की मूर्ति बनाई थी उसको देख देख कर वह संगमरमर पत्थर की छँटाई की और उस मूर्ति को छँटाई करके मूर्ति तैयार कर दी फिर उसमें फिर धनु भगवान राम को एक अलग से धनुष बनाया और फिर उस धनुष को भगवान राम की मूर्ति पर लगाया और धनुष को धनुष के तीर हैं उन्हें रखने के लिए भी बनाया फिर वह भी हमने भगवान श्री राम की मूर्ति के पीछे उसे लगाया जब हमने भगवान श्री राम की मूर्ति बनाई तो उसके साथ दो अन्य मूर्तियाँ भी बनाई भगवान लक्षमण और माता सीता की भगवान लक्षमण की मूर्ति बनाई हमने ऐसे ही भगवान राम की मूर्ति बनाई हूबहू ऐसे ही भगवान लक्षमण की मूर्ति बनाई और माता सीता की भी मूर्ति बनाई यह और हमने भगवान श्री गनेश महाराज की भी मूर्ति बनाई गनेश जी मूर्ति बनाने के लिए हमने सर्वप्रथम एक संगमरमर का पत्थर मँगवाया और उसको छटाई की फिर उसके मूर्ति पर जो सिर है उसको हाथी का सिर लगा हुआ है उसको डिजाइनिंग के द्वारा बड़ी बारीकी से छँटाई करके बहुत ही अच्छे तरीका से मूर्ति का सिर है वह हनुमान गणेश हाथी का उसको अच्छी तरीका से तैयार किया गया और फिर उसे मूर्ति पर भी स्थापित किया गया अब वह बहुत ही अच्छी मूर्ति बनी और हमने भगवान शिव जी की शिव लिंग भी बनाई हमने सबसे पहले मिट्टी की शिव लिंग बनाई ऐसा बहु वह भी बहुत अच्छी थी लेकिन वह फिर हमने पत्थर मँगवाया संगमरमर का फिर उसकी छटाई की बारीकी से और उसे इसी प्रकार अपने औजारों से छटाई करके मिट्टी की जो शिव लिंग बनी थी हुए वह ऐसे ही छटाई की वह बहुत ही अच्छी तरीका से मूर्ति बनाई हमने माता माता